जय झूलेलाल पहिरियों जे ज़माने में मसाला बसाला सभु हथनि सां कुटंदा हुया हाणे जे हाणे जी रसोईअ में सभु इलैक्ट्रिक चीजूं फास्ट वारियूं अची वियूं आहिनि जीअं मिक्सर आहे मसाला सभु मिक्सर में हिकु मिंट में पीसजी वेंदा आहिनि धाणा थिया कारा मिर्च वग़ैरह सभु फास्ट कम थी रहियो आहे पहिरियों जे ज़माने में जो उखड़ी मुड़ीअ में कुटे कुटे हथ सूर कंदा हुया ऐं जाम टाइम लॻंदो हुयो अधि नुकसानु थींदो हुयो किरंदो हुयो हारजंदो हुयो ऐं हाणे जी फास्ट दुनियां में इलैक्ट्रिक चीजूं बि फास्ट फास्ट थी वियूं आहिनि ॾाढियूं भई की जीअं चॉपर थी वियो आहे चॉपर में बि फटाफट छिले करे विझ ब ॿ मिंट में सभु कटजी था वञनि एतिरो यानि फास्ट कम थी वियो आहे भॼियूं थियूं भिंडियूं थियूं आलू थियो ॿ मिंट में चॉपर में कटजी थो वञे पियो जूसर आहे जूसर में फास्ट जूस निकिरी थो वञे ॿ मिंट में सभु तरीक़े जो जूस थो निकिरी वञे आंवला जो ऑरेंज जो नारंगीअ जो भई की जाम फास्ट कम बसि बटणु चालू कर सभु कमु सां सभु थी थो वञे ऐं जूसर में बि जाम तरह तररीक़े जा जूस बि पी फटाफट माण्हू पी करे हेल्दी थी थो सघे